भरतपुर ज़िले में कुछ ऐसे स्थानीय उद्योग हैं होने के कारण भरतपुर ज़िले के अर्थव्यवस्था पर काफ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है जैसे कि कृषि गानि कृषि के क्षेत्र में सरसों अनुसंधान सिंह केंद्र सेवा भरतपुर में स्थित है जो उसके द्वारा सरसों की कई उन्नतशील किस्में विकसित की जाती हैं जो जो हमारे देश की हमारे भारत देश की सरसों मतलब भारत देश के किसानों के लिए काफ़ी उत्तरदाई होती है जो किसान उन्नतशील किस्मों का प्रयोग करके अपनी अपने उद्योग अपने अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं एवं अपनी अपनी ज़रूरत को ज़रूरतों को सीस पूरा करते हैं एवं कई रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने वाली किस्में प्रयोग बनाई जाती हैं एवं कई ऐसे उद्योग स्थल होने के कारण भरतपुर ज़िले में पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण भरतपुर ज़िले की अर्थव्यवस्था काफ़ी मज़बूत हो रही है व्यवसाय उद्योग होने के कारण कई ऐसे महल होने के कारण कई टूरिस्ट पैलेस होने के कारण भरतपुर ज़िले की आर्थिक व्यवस्था पर सुधार आता है जैसे कि टूरिस्ट पैलेस महाराजा सूरजमल महल होने के कारण म्यूज़ियम होने के कारण है आदि आदि कई उद्योग ऐसे हैं जो भरतपुर ज़िले में स्थित हैं भारतीय रेल डिपार्टमेंट का उद्योग होने के कारण भरतपुर ज़िले की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है जो